हमर नाम भेल बिक्रम मिश्रा हम पूर्णिया बिहारसँ बिलॉङ्ग करै छी हमरा देखिऔ ई मैथिलीके विषयमे किछु शब्द हमरा कहैके लिए जा रहल छी हम हमर सबके जे छै भारत देश जे छै एकर अन्तर्गतमे बहुत सारा गाँव आबैए बहुत जे छै गाँव आबै छै जेनाकि अहाँके दरभङ्गा भऽ गेलै ईसब भऽ गेलै ईसब जतना छै ई सबमे प्रयोग होइ छै मैथिल मैथिलीके ठीक छै जहाँ अपन सबके मैथिली छै क्षेत्र छै वहाँ देखिऔ बहुत ज्यादा मैथिलके मतलब प्रयोग होइ छै लेकिन आदमी आज आइ कल्हिके जे देखै छिए बहुत बच्चासब जे छै आइ कल्हि ओ सबपर देखैलए नहि चाहि रहल छै ओ सबके सुनैके लिए नहि कोशिश करि रहल छै बच्चासब इङ्गलिशके इङ्गलिश सीखना चाहै छै ई सिखै छै लेकिन अपन भारतके जे छै संस्कृतिके जे छै समाजके जे छै आर्थिक स्थिति दिनोदिन इएह बजहसँ गिरल जा रहल छै कि संस्कार डिसिप्लीन जे छै ओ एक मैथिल बाजैसँ एक भारतीय कहबाबैमे ओकरा एहने फर्क पड़ै छै कि जब तक ओ अपन लैँग्वेजके लऽ कऽ नहि चलतै अपन समाजके लऽ कऽ नहि चलतै तब तक ओकर कभी भी जीवनमे विकसित नहि हेतै तऽ इएह हम कहैलए चाहै छी कि ज्यादासँ ज्यादा मैथिलीके अहाँसब प्रयोग करू किएक तऽ देखिऔ मैथिलीके जे छै बहुत दिनोदिन स्तर गिरल जा रहल छै किओ बाजैलए नहि चाहि रहल छै आओर ई एहन लैँग्वेज छै कि अहाँ चारि लाइन ई मैथिलीके बारेमे अहाँ सुनि लेबै तऽ अहाँके मोन शान्त भऽ जाएत अहाँक एकरामे जे छै एक अलग ही धुन छै एक अलग ही मतलब मनके विचार छै अहाँके इएहसब हम कहैलए चाहै छी कि ईसबपर जे छै अहाँसब धिआन दिऔ ठीक छै अपन जे छै दिनोदिन देखिऔ आर्थिक स्थिति दिनोदिन बहुत ज्यादा गिरल जा रहल छै ईसब नहि होना चाही ने मानिलिअ तऽ इएह हम कहै रही कि ज्यादासँ ज्यादा मात्रामे हम अपन जे छै हमर जे पूर्वज छै ओ हमरा सिखेलखिन मैथिली हम अपन जे छै हम आबैवला पूर्वजके भी हम सिखेबनि मैथिली तऽ एहनेके कऽ हम कहैलए चाहै छी कि सबके लऽ कऽ चलू ज्यादासँ ज्यादा अहाँ अपन बच्चासबके मैथिली सिखाबू ओकर बाद देखिऔ हमर सबके गाँव भऽ गेल बनमनखी तरफ पड़ैए पूर्णिया जिलामे बहुत सारा गाँव पड़ैए बिहारमे बहुत ज्यादा गाँव पड़ै छै बहुत जगह अइ कि अभिओ मैथिली यूज करल जाइ छै घरमे आँगनमे बात करल जाइ छै लेकिन आजकलके शहर बजारमे जा इङ्गलिशके ज्यादा महत्व दै लगलै अपन सबके देखिऔ जे छै मैथिली ओकरा किछु मतलब वैल्यू नहि देल जाइ छै ईसब जे छै दिनोदिन खराब भेल जै रहल छै स्थिति ईसब कभी भी नहि होना चाही जाहिसँ ज्यादासँ ज्यादा सहयोग बनाकऽ हमरसबके कहैके इएह अइ कि सब आदमी ज्यादासँ ज्यादा सहयोग बनाबू सबके मैथिलीके तरफ आकर्षित करू कि अपन जे छै देशके जे छै मान मर्यादा कभी भी ई ओ नहि टुटै आओर हमरा सबके एक अच्छा समाजमे अच्छा संस्कतिमे जब जन्म भेल छै अच्छा जब हम पृथ्वीपर जन्म लेले छिए तऽ हम अपन मान मर्यादाके लऽ कऽ चलबै तऽ इएह हमर कहै गुजारिश रहै ठीक अइ धन्यवाद